मधुबनीमे परिवहन बहुत अच्छा छै एतय बहुत नीक सड़क छै रेलवेयो छै रेलवे रेलवे स्टेशनपर पूरा मिथिला पेन्टिङ्ग पूरा बनाओल छै तऽ हवाइअड्डा छै सार्वजनिको परिवहन छै हवाइअड्डा जे मधुबनीमे छै ओहिके लिए ओहिसँ बहुत सुविधा होइत छै जेना अभी कतौ जाएब नेता सब जे पहिने आबै छै तऽ मधुबनिये हवाईअड्डापर उतरै छै ओतयसँ ओतय उतरिकऽ तब कतौ आओर कार्यक्रमपर जाइत छै एहिके लिए नेता सब नेता सबके भी बहुत फायदा होइत छै सार्वजनिक परिवहन जेना बस सेहो बससँ जेना मधुबनीसँ लोककेँ पटना सब जाए कऽ जरुरत होइत छै तऽ वएह सार्वजनिक परिवहनसँ पटना जाइत छै हँ सामान्य वर्गके लेल सामान्य वर्गके लिए भी विकल्प छै जेनाकि ऑटो बस रिक्शा जेना भी कतौ लोकके मधुबनीसँ दोसर जगह जाएके मन होइत छै तऽ लोक ऑटोएसँ जाइत छै ऑटो बस रिक्शा एहिसँ लोकके पाइयो कम लागै छै आओर जाइयोमे सुविधा होइत छै ऑटो ऑटो ऑटोसँ लोक जादा जाइत छै बसमे तऽ कनि भिड़ो रहै छै ऑटो जेना रिक्शा आइकाल्हि तऽ ई ओ रिक्शा बहुत चलै छै ओहिमे आओर कम पाई लागै छै लोककेँ सुविधा होइत छै ई रिक्शामे ई फायदा छै कि एको गो लोग बैसि कऽ चलि गेल जेना बस पूरा भरै छै तब जाइत छै तऽ एहिके लिए एहिके लिए सामान्य वर्गके लोग जादा ऑटोए लेलक रिक्शे लेलक अपन ऑटो रिक्शापर बैसल आओर चलि गेल पाइयो कम लागै छै इएह सब लए कऽ सुविधा छै